ایک لاکھ ایک سو تئیس ایک لاکھ آٹھ سو انیس پانچ لاکھ چھ سو پندرہ چھ لاکھ سات سو سینتالیس آٹھ لاکھ نو سو پینسٹھ